हमरा सभकऽ तऽ एहन कोनो चुनौती चुनौती कऽ सामना नहि कैल भेल हँ आओर सभसँ तऽ पैघ चुनौती टेन्थ पास कयलहुँ तऽ सभसँ पैघ चुनौती छियै आओर अपना जीवनमे तऽ पढ़ाइए लिखाइ कऽ चुनौती सभसँ पैघ भेलै आओर टेन्थ पास कयलहुँ तऽ ओहिमे बुझलहुँ जे टेन्थ पासमे केना बोर्ड कऽ इक्जाम देल जाइत छै ओहिके बाद तऽ किछु अनुभव भऽ गेल इण्टर कयलहुँ तऽ एखन तऽ हम पढ़ाइए लिखाइ करैत छी आओर ओ आओर ओहे सभ ई करैत छी आओर की कै सकै आओर जखन टेन्थ पास कयलहुँ तऽ ओहिमे सिखलहुँ बोर्ड कऽ इक्जाम देनाइ जे केना देल जाइत छै केना बैसल जाइत छै आओर ताहिके बाद ट्वेल्थमे कोनो ई नहि भेल मेहनत नहि पड़ल आओर एखन तैआरी बाइस सालमे आओर कोन चुनौती कऽ हम सामना एखन कै सकैत छी एखन तऽ पढ़ाइए लिखाइ कऽ सम्बन्धित हम चुनौती कै सकैत छी आओर कोनो